सानस्रिनो दै सानस्रिनो रोङिफोरा दैयाव गोदोयो आरो दैयाव सानस्रिनोब्ला मा जों माबोरै सानस्रि नांगौ लोगोफोरखौ लोगो सासेखौ आं फोरोङो अब्ला नै लोगोखौ बुंबाय आङो ओरैसो सानस्रिनांगौ होननानै आं फोरोंबाय अब्ला होनबाय लोगोआ रोंहांबाय सानस्रिनो आरो गोदोहैयोब्ला लोगोखौ आं बोखाङो बोखांबा बोखांनानै आरो दसेनि उनाव आं लोगोखौ सानस्रिनो फोरोंफिनो होनबा आरो लोगोआ रोंबाय सानस्रिनो अब्ला जों सानैजों सानस्रिलांबाय लोगोआ आरो सासेया आरो सानस्रिबावनो रोंबाङा लोगोआ आरो आं फोरोंबावबाय लोगो सासेखौ सानस्रिनो फोरोंबावबाय आङो आरो लोगोआबो रोंहांबाय अब्ला आरो स'से दावलाङो ससे आरो गोदोहैयो लोगोखौ फोरोंबाय आङो दि ओरैजायसो दावनांगौ होननानै ओमफ्राय लोगोआबो रोंहांबाय लोगो सासेया सासेयाबो रोंबाय होनबा जों एखेलोगो साथामैनो दावलांबाय दैयाव आरो लोगो लोगोयैनो जों आरो लोगोसे आरो दावबोफिनबाय लोगो साथामबो जोङो दैमा फारसे बारलाङो आरो लोगोजों जों साथामबो बारबोफिनो लोगो लानानै

लोगोआबो दावनायाव जोबोद खस्त' मोन्दोंमोन फोरोंनायावबो बिराद कस्त'यैसो फोरोंनांदों

दैयाव सानस्रिनायाबो बिराद खस्त' जायो लोगोफोरजों साथामबो जोङो मोजाङै मोजां फैफिनो